हमसब तऽ गाम घर मे कले के उपयोग करै छी आओर कल धरती तर मे तऽ अथाह पानि छै लेकिन पानि के उपयोग केना आयल जेतै तकर कल मे पाइप बोरिंग के पाइप धँसा के तहन पानि ओ कल के द्वारा आबै छै आओर केओ केओ के बोर्डिंग मे पाइप पाइप प्लास्टिको के दै छथि आओर केओ लोहो के पाइप दै छथि आओर ओहिके द्वारा कल जीभिया वाशर लगाक हैंड पाइप द्वारा हमसब पानि के उपयोग करै छी आओर जेनाकि इनार भेल तऽ इनार तऽ आब गाम घर मे छै लेकिन आब लोक इनार के पानि के उपयोग नहि करै छै पहिले एहन समय छलैया जे हमहुँ सब इनारे के पानि पीबै छलहुॅं हँ इनारे के पानि से सब किछु होइ छलय लेकिन समय बदलि गेला पर इनार के पानि के आब उपयोग नहि कयल जाइ छै ओना हमरा गाम घर मे इनार अखनो दू चारि टा देखऽ के लेल अछि जे पानि के जमाव राखय के लेल अछि लेकिन उपयोग आब समय बहुत बदलि गेलै तैं कोइ उपयोग नहि करैया